खेलों का लोगों के जीवन में समग्र गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है वो ऐसे कि अगर जीवन में कुछ अच्छे खेल हम खेलतें हैं अपने परिवार के साथ खेलतें हैं तो उसमें बच्चों में एकता व्याप्त होती है उनको कैसे साथ में खेल खेलना है किस समय पर क्रोधित होना है किस समय पर शांत रहना है और हमारे ऐसे करने से हमारे रिश्ते कितने खराब होते हैं कि हमसे कोई बात नहीं करता तो फ़िर जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो ये बातों को समझने लगते हैं कि कहीं हमने अगर परिवार में भी ऐसा ही किया तो हमारी एकता खत्म हो सकती है हमसे घर के लोग बात नहीं करेंगे ये बच्चों पर अधिकतर इसका प्रभाव पड़ता है और मुझे तो लगता है कि गाँव में मिल जुलकर खेल खेलना चाहिए दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा सब लोग मिलजुल कर अगर कोई खेलते हैं बच्चों के साथ तो उनको भी लगता कि हमारे परिवार में एकता है और इसका बच्चों के ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जो बड़े लोग हैं वो भी इससे कुछ सीखते हैं उनके भी जीवन में बदलाव आते हैं इसके माध्यम से